خواتین میں حیض كا علاج یہ ہے اگر حیض زیادہ ہے آ رہا ہے تو اس كے لیے آپ كو اپنے ڈاكٹر سے رائے لینی چاہیے اس سے دوا لینی چاہیے جس سے جو ہے اس كو پتہ ہو كہ كیا پرابلم ہے كس وجہ سے حیض اتنا زیادہ آ رہا ہے اور اگر كم ہے آتا ہی نہیں ہے مہینے میں تو پھر آپ كو اس كے لیے كچھ اپنے گھر كا ہی كچھ چیزیں آیوروید میں استعمال كرنا چاہیے جیسے اجوائن اور گڑ كو پكا كے اس كا پانی پینا چاہیے یا پھر كچا پپیتا كھانا چاہیے یا پھر میتھی كو پھلا كے پینا چاہیے یا وہ گڑ گڑ كو ادرک میں بنا كے پینا چاہیے اس سے یہ اس سے پیرئڈ خواتین كی صحیح ہو جاتی ہے ٹائم پر آتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے یہ علاج گھر كا ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو اپنے ڈاكٹر سے بھی اس سے صلاح لے سكتے